پہلے میں سیمسنگ کا فون چلاتی تھی وہ اتنا جلدی ہینگ ہو جاتا تھا کہ اگر کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کیا میں نے تو جلدی سے ہینگ ہو جاتا تھا پھر ہیٹ بھی کرتا تھا بہت زیادہ پھر میں نے ایس ون فون لیا ابھی دو مہینے پہلے یہ فون اتنا اچھا ہے کہ اس میں کتنا بھی گیم ڈاؤن لوڈ کر لو اتنے اچھے سے چلتا ہے دوسرا اسپیکر اتنا اچھا ہے اس کا اور ہینگ بھی نہیں ہوتا کیمرا بھی کلیئر ہے زیادہ ہیٹ بھی نہیں کرتا جلدی سے بہت اچھا فون ہے یہ